میں اپنے مذہب کے تیوہاروں کو اور میرے پوری فیملی میرا پورا خاندان بہت ہی نیک اور پاک ہو کر مناتے ہیں کیونکہ یہ جو تیوہار ہوتے ہیں ہم اس میں بہت ہیں اچھا محسوس کرتے ہیں ہم مسلمس کے لیے ہمارا تیوہار بہت ہی معنی رکھتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں سب لوگ عید مناتے ہیں جیسے تو کھانا بنانے کا تیاری رات سے شروع کر دیتے ہیں اور کئی دن پہلے سے سجاوٹیں ہونے لگتی ہیں روزے رکھے جاتے ہیں رونقیں ہوتی ہیں اور نئے نئے بازار لگتے ہیں جوکہ عید کے لیے لگتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے لوگ نئے نئے سامان خریدتے ہیں وہ سجاوٹ کا سامان لیتے ہیں اور مسجدیں سجائی جاتی ہیں مسجدوں کی گلیاں سجائی جاتی ہیں اور عید پر سبھی لوگ بہت اپنی فیوریٹ کپڑے پہنتے ہیں نئی پوشاک پہنتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ اپنے تیوہار مناتے ہیں ہمارے جو مذہبی تیوہار ہیں ہمارا خاندان مل کر مناتا ہے